नंगौ आं नाखौ हमनो जोबोद मोजां मोनो गौरां दै दैमा दैसा हाखर हाला बिलो बिलोमा जेरावबो जेजों सारनानै हमो आरो जेखायजोंबो हमो गोग्रोमनानैबो हमो आरो दैज्लां बोथोराव अखा हायोब्ला दै बाना जायोब्ला न' खाथिनि बिलोआव दलहायाव आङो मुस्रि सायो आरो फासि सानानै आङो ना हमो नाखौ हमनो आं जोबोर मोजां मोनो आरो जानोबो मोजां मोनो खुसिया ना ना गोरि नास्राय ना थेंगोना बालाबाथिया फिथिख्रि गासैबो सोब नाखौनो आं हमनो मोजां मोनो आरो जानोबो मोजां मोनो नाखौ आङो बहुत ओंख्रिजों जायो मैथा ना आरो सबाय ना जोगोनार बेफोरजों जानो मोजां मोनो आरो आंनि उन जोलैखौबो आंनि फिसा फिसौफोरखौ बेबायदि खामानिखौनो मावनानै मावनो थाखाय आं मोजाङै मावहोनो थाखाय आं मोजां मोनो आरो आङो गोग्रोमनानैबो लायो नाखौ आरो गुरनानैबो लायो हाखर हालाफ्रावबो सारनानै लायो आङो दैमा दैसाफ्रावबो गुरनानै लायो जेजों सारनानै लायो फुं बेलासि मोजां मोनो आङो नाखौ हमनो थाखाय बेनि थाखायनो आङो नाखौ हमनो मोजां मोनो आरो जानोबो मोजां मोनो